जय झूलेलाल मां जेके गाना ॻाइंदो आहियां भॼन ॻाइंदो आहियां मां यू ट्यूब ते ॿुधी करे या पुराणा जेके असांजे सिंध जा कलाकार आहिनि त उन्हनि खे ॿुधी करे उन जा गीत बि ॻाइंदो आहियां जीअं सोडल फ़कीत थियो शाह लतीफ थिया ऐं अॼुकल्हि जे हुनमें तुफिल संदरानी थियो लता भॻवंती थी बालक मंडली जा आसांजा उदासी भाई थी विया ऐं कई भॼन मां पाण बि लिखंदो आहियां जेकि बि ॻाल्हि मन में ईंदी आहे साईंअ खे अर्पण कंदो आहिंयां कई भॼन अहिड़ा आहिनि जेके मां लिखिया आहिनि ऐं झूलेलाल जी किरपा सां उहे ॾाढा फेमस बि थिया आहिनि ऐं मूंखे ॾाढी खुशी थींदी आहे इन ॻाल्हि जो फक्र थींदो आहे की अॼु दिल्लीअ जा दिल्ली छा अलॻि अलॻि शहरनि में उहे जेके आहिनि भॼन मां लिखिया आहिनि जेके मां ॻाया आहिनि उहे ॻाए वेंदा आहिनि असांजे पहिहियां दादा मुरलीधर उस्ताद हुया जंहिं मूंखे इहो कला सेखारी मां जेको हिन बारी लेटेस्ट जेको भॼन ठातो आहे उन जी ॿ तुक तव्हांखे जरूर चइंदमि

इहो भजन मुहिंजो ॾाढो मश्हूरु थियो ऐं हिकिड़ो ॿियो जेको मां फिल्मी धुन ते ठाहिंदो आहियां की जीअं फिल्मी धुन ॿुधियूं त हुनते हिकिड़ो काफी सारा भॼन ठाता आहिनि त हुनमें हिकिड़ो भॼन इहो बि आहे

इहो हुयो उनते फिल्मी गानो आहे उन वक़्त ई ठातो फिल्मी गाननि ते काफी मां ठाहे रखिया इन भॼन हो बि सुठा लॻंदा आहिनि ऐं हिकिड़े ते कमु हले थो जंहिंजा बोल ईअं आहिनि

बसि ईअं ई तव्हां सभिनि जो आशीर्वाद रहे त ईअं ई मां पंहिंजो ठाहिंदो रहिहां ऐं सभिनि खे ॿुधाईंदो रहिहां जय झूलेलाल